السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیر بھائی کیسے ہو امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے جی ایک ضروری بات کرنا تھا کہ میں حال ہی میں ایک نئے شہر میں منتقل ہو گیا ہوں میرے نئے کمپنی اور میرے لیے نیا پی ایف اکاؤنٹ کھولا ہے اب میں جانتا ہوں کہ اپنا پرانا پی ایف بیلنس نئے کھاتے میں منتقل کروں اس کے لیے مجھے ای پی ایف او پورٹل پر لاگ ان کرنا ہوگا لاگ ان کرنے کے لیے میرے پاس یو این اے ہونا ضروری ہے یو این اے میرے تمام پی ایف کھاتوں کو ضرورت جوڑتا ہے لاگ ان کے بعد میں آن لائن سروس سیکسن میں جاؤں گا وہاں میں ون ممبر ون ای ایف ای پی ایف اکاؤنٹ آپسن منتخب کروں گا پھر مجھے اپنے پرانے اور نئے اجر کی تفصیلات دینی ہوگی میں معلومات یو این اے کے ذریعے حاصل کر سکتا ہوں اگلا مرحلہ ٹرانسفر کی درخواست دینا ہے درخواست دیتے وقت درست معلومات دینا ضروری ہے مجھے یہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ دونوں اجر کی معلومات درست ہے پھر میں او ٹی پی یا ڈی ایس ای سے درخواست کے تصدیق کروں گا درخواست پہلے پرانے اجر کے پاس جاؤں گا منظوری کے بعد درخواست ای پی ایف او کے پاس جائیں گے اس درخواست پر کارروائی کر کے ای پی ایف او کچھ دن بعد بیلنس نئے کھاتے میں منتقل ہو جائے گا میں ٹریک کلیم سٹ اسٹیٹس آپسن سے پورا پورا گریس دیکھ سکتا ہوں اس طرح میرا پورا پی ایف بیلنس کامیاب کامیابی سے نئے ای پی ایف اکاؤنٹ میں آ جائے گا